हलो मुंहिंजी मिक्सर ख़राब थी वयी हुयी हाणे सेल चालू हुयी त सभिनीनि हंधि त मुंहिंजी साहेड़ीअ मूंखे सलाहु ॾिञी त ऑनलाइन मिक्सर घुराए त फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट में थी मिले पंजाह टका ते मां बि चयो मुंहिंजी मिक्सर ख़राबु आहे त भई ऑनलाइन घुराए थी ॾिसां हिक मिक्सर मां बजाज कम्पनीअ जी हिकु मिक्सर बुक कयी ऑनलाइन ई फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट पंजे हज़ारे जी मिक्सर मूंखे अढाई हज़ारे में मिली मिक्सर त ॾाढी सुठी पेंकिंग वेकिंग ॾाढी सुठी आहे पर हुन मिक्सर मां मां ख़ुशि न हुअमि तमामु जल्दी हूअ मिक्सर मां ॾाढो आवाज़ु पिए आहियो ज़ोर ज़ोर सां पीसण में बि दरदरो पियो पीसयो फिनिशिंग बि स्टील जी ॾाढी डल डल हुई जूसर मिक्सर जे गिलास मेरा नॉब बराबरि न हुआ बंदि न पियो थिए जूस हीअं ॿाहिरि पियो वहे ॾाढो मां ॾाढी नाराज़ थी वियमि हुनिमां क्वालिटी ॾाढी सुठी न हुअसि कम्पनी त ॾाढी सुठी आहे बजाज मुंहिंजे साहेड़ीअ सलाहु ॾिञी हिनकरे मां घुराई पर मूंखे मिक्सर न वणी थूम पीसियां धाणां पीसियां चटिणी में बि छा सभु दरदरो दरदरो पियो अचे थूम त अधो अध ई बि पयी रहे मूंखे त हूअ मिक्सर वणी ई न न हुन कम्पनी जी क्वालिटी वणी न मिक्सर वणी हाणे मां डिलीवरी बि ॾाढी सुठी फास्ट ॾिञूं ॿिनि ॾींहंनि में पंजे हज़ार जी शइ अढाई हज़ार में मिली पर मूंखे हूअ न वणी मज़ो न आयो असांखे हुनि हाणे मां वरी ॿी मिक्सर वठां